नलक पानि हमरा सभके जे छै से मिथिला क्षेत्रमे अखन अतेक उपलब्ध नहि भेल अछि तैँ हम सभ जे छै से चापा कल लग उपयोग अखन तक करै छी आओर वएहे पानि स्वस्थ सेहो बुझै छियै मनुष्यके लेल नलक पानिसँ बेसी जे छै से चापा कलक पानि से बेसी स्वास्थ्यवर्द्धक रहै छै तैं हम सभ अखनो चापा कलसँ ही पानिक उपयोग करै छी हमरा सभके ओतेक आवश्यकतो नहि बुझाइए जे नल रहबाक आवश्यक छै जरूरी छै तैं हम सभ एखन तक चापा कलक उपयोगे करै छी आओर हमर सभके पूर्वजो सएह करै छलथि तहिना मिथिलामे एखन ओतेक नलक उपलब्धो नहि अछि ओकर जे छै से सुविधो नहि भेटलैए आओर हमरा सभके ओतेक कमियो नहि खलैए ओकर उपयोगो ओतेक नहि बुझाइए हम सभ चापे कलसँ स्वास्थ्यवर्धक लाभदायक सभटा पानि बुझै छियै आओर ओकरे उपयोग करै छी